जोंनि ओनसोलाव माइ गायनो हानाय जायगा एबा हा थानायलाय जोंनि बांसिन मानसियानो ओह माय गायनानै बांसिन आबाद मोननो हानाय जों नुनो मोनो बेबायदिनो माइनि आबादनि जेफोर मथै आं नुनो मोनदों जायफ्रा गोसो होनानै माइफोरखौ गायदों आरो लोगोसे बेवहाय हासार होनानै मोजां बिसोरो गायनो नाजादों बिथांमोनहा माइनि जिबायदि गोबां मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनदों आरो दा सकाराबो माइनि जिथु दाम बेखौ बारायना होनायलाय बे खेथिय'ग फ्रा माइखौ गायनो नाजादों आरो माइ गायनायखौ आं नुनो मोनदों आरो जोंनि गेजेराव दायो जोङो गय जोंनि गामिफ्रावहाय जिफोर गय दङ गय बागानफोर दङ बे गय बागानफ्राबो मोजां मुलाम्फा मोन्नायखौ आं नुनो मोनदों मानोना आं गयनि जिथु सुपारि दामा बारायनायलाय आरो गयनि दामफ्राबो बारायदों आरो बिबायदिनो नख'र गंसेयाव जुदि गय बागानफोर दङबा बिथांमोनहा बे गयनि गोबां मुलाम्फा मोननायखौ आं नुनो मोनदों आरो जायफ्रा हा गुवार गुवार खिथि खालामनो हा गुवार दङ बेफोरहायबो बिथांमोनहा गावनि आलु एबा कभि बानलु गायनानैबो

जेरोखोम बानलु गोबां समाव जों नुनो मोनो बानलुवा फारलायावनो बार'स' हाजार जानाय नुनो मोनो बेनिखायनो बानलु खेथि खालामनानैबो गोबाङा दिनै मुलाम्फा मोन्नाय आं नुनो मोनदों आरो जोंनि खाथि खाला सा बागान गोनांफ्राबो साहा बिलाइ फान्नानैबो मुलाम्फा मोन्नाय आं नुनो मोनदों आङो आंबो सासे साहा खेथिजों ओह नांथाबनानै थानायखायसो बिदि हिसाब आं मिनथिनो मोनो जे साहा खेथियाबो जोंनि गेजेरावहाय जि साहानिफ्रायबो गोबां मानसिफ्रानो मुलाम्फा मोन्नाय आं नुनो मोनदों आं गाव निजेबो साहा खेथिनि मुलाम्फा मोन्नायजोंनो जोंनि नख'रखौ दैदेनगासिनो दङ आरो बेबायदिनो देग्लायबो आसा खालामदों बे साहा खेथिनिफ्रानो आङो मुलाम्फा मोनगोन आरो आंनि नख'रखौ दैदेनलांनो हागोन आरो बिबायदिनो माइनि खेथिजोंबो आं नख'रखौ दैदेनगासिनो दङ आरो गय एसे दङ बे गयखौ आं गायदों देग्लायबो गायबावगोन थांनाय बोसोराव आङो दुयस' सल्लिस दाल गयनि फुलि गायदोंमोन आरो बेखौ आरोबाव देग्लायबो गायनो थाखाय आं नाजागोन आरो सानदों देग्लायनि थाखाय